فوٹو گرافی کے کے ذریعے ہم معاشرہ کی عکاسی کرتے ہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا آج حال کیا ہے ان چیزوں کو ہم فوٹو گرافی کے ذریعہ دکھا سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہمارے سوسائٹی میں آج کل وہ انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے پیڑوں کو کاٹا جا رہا ہے تو ہم فوٹو گرافی کے ذریعہ یہ دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے جو نیچرل جو ورلڈ جو ہے اس کو کس طرح ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے اور ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے جو ہے پیڑ وغیرہ کے کٹنے کی وجہ سے ہمارا ایئر کنڈیشن کتنا لو ہو رہا ہے اور ندیاں سوکھ رہی ہیں یا کہیں کوڑا کڑکٹ ہے تو ان چیزوں کو بھی ہم فوٹو گرافی کے ذریعہ دیکھا دیکھا جا سکتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اور ہم بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کو صاف کیا جانا چاہیے فوٹو گرافی کے ذریعہ